ویسے تو میں گاؤں میں زیادہ رہتی نہیں ہوں مگر جب بھی میں گاؤں جاتی ہوں میں بہت زیادہ ایسے اسٹرگل کرتی ہوں پانی کو لے کے کیونکہ وہاں کا پانی بالکل بھی پینے لائق نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ پانی مل جاتا ہے کنواں ہیں ندیاں ہیں نل بھی لگ گیے ہیں مگر وہاں کا پانی ایسے پینے لائق نہیں ہے مگر ہمیں اب اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تو ہمیں پینا ہی پڑتا ہے اور وہاں پہ ابھی ٹنکی بھی لگنے ہی والی ہیں پر وہاں کا ابھی پانی اتنا اچھا نہیں ہے جو پینے لائق ہو اور وہاں کے جو کنویں ہیں وہاں کا بھی پانی اچھا نہیں ہے کنواں کبھی سوکھ جاتا ہے کبھی پانی رہتا ہے کوئی بھی ایسی ووستھا نہیں ہے کہ پانی آتا ہی رہے گا ندیوں کا پانی بھی اچھا نہیں ہے وہ صرف کپڑے دھونے یا پھر برتن دھونے نہانے کے ہی کام آئے گا اور ایسے پینے لائق وہاں پہ پانی بہت گندا ہے بہت زیادہ ہی اسمیل آتی ہے اور اچھا بالکل بھی نہیں ہے اور ابھی ٹنکی لگنے والی ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ پانی ابھی بھی فلٹر ہوکر آئے گا اچھا آئے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی گاؤں کا ایریا ہوجاتا ہے تو وہاں پہ ایسے کوئی انٹرنیٹ کی بھی ووستھا نہیں ہے لیکن اب جو ہے وہ سرکار ٹوٹیاں لگا رہی ہے مگر پانی ابھی بھی اتنا اچھا نہیں ہے